आङो दाउ फिसिखायो ओमफ्राय आंनि दावा फन्द्रतासो दोङो ओमफ्राय हांसोबो दोङो फारायाव बिदि हांसोफोरखो मागोफोराव फानो ओमफ्राय लकेल दाव दोङो जोङो फान्नायफोरखौ किल' सारिस' खरै फानो बे फोननानै ओमफाय रां जों मोनो बे रांफोरदों जोङो नखर सलाइनो बाय सुबिदा मोनो फारेव दङो फारौखौबो जोङो फानो फारेवा थिनस' जरा गरि फानो जोङो ओमफ्राय हांसोनि दाउनि दाउदैफोरखौबो जोङो फानो बिस्टाखा जरा थंला बजाराव जोङो फान्नो लाङो बिनिफ्राय न'फोरावबो मानसिफ्रा नागिर बाइयो बेफो जों फानो दाउदैफोरखौ ओमफ्राय दाउफोरखौबो जोङो न'वावबो फानो हाथायावबो लाङो बे फैसादो जोङो जोंनि नांगौ खिनि बुस्टुफोरखौ जों बायना लायो नखरावबो बाङाइ सोलिनो असुबिदा जायो बे दाउ फान दाउ हांसो फाननाय फैसादो जोङो बाय बिफद आफद जाबा बेफोर बिफद आफदआव जोंखौ बहुद सहाय होयो बेफोर फैसादो जों बहुद राहा मोनो दाउ अमा फिनानै बेनि अनगा जोङो गयनि बेफार खालामनो गोसो दोङो गयखौ जोङो गाइखादो बिनिफ्राय दंफाङा बाय गोदोर गोदोरबो दोङो नांबायबो दा बेफोरखौनो जोङो फानो बिनिफ्राय जोङो दखानफोरबो होनो गोसो दोङो बिनिफ्राय जोङो हि दाननानै हिफोरखौ फान्नो गोसो दोङो इनिफ्राय जोङो बे अयभिङाव हिफोरखौ दा सोलोंबाय थादो दा नों गोसोखाय इनिफ्राय जोङो आरो न'वाव बाइय बांला मायबा फोरखौबो सिथाबनाय जायो हिफोरखौ बिदिनो सोलोंबाय थादो बिफोर बायदि फिसा फिसा खामानिफोरखौ सोलोंनानै रोंबा बहुद खामानि जायो